اردو زبان کو جدید دنیا میں کئی چیلنجوں کا سامنا ہے جو اس کی ترویج اور استعمال کو متاثر کر رہے ہیں جیسے بہت سے تعلیمی نظام میں اردو کی تدریس کم ہو رہی ہے انگریزی میڈیم اسکول کی تعداد بڑھ رہی ہے اور والدین اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھانا ترجیح دیتے ہیں جس کی وجہ سے اردو کی تعلیم کو کم توجہ مل رہی ہے اسی طریقے سے بہت سے لوگ اردو کے بجائے انگریزی یا دیگر عالمی زبان سیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ انہیں بہتر روزگار اور تعلیمی مواقع مل سکیں اس سے اردو کی اہمیت کم ہو رہی ہے اگر ہم ڈیجیتل دور کی بات کریں تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اردو مواد کی کمی ہے زیادہ تر ڈیجیٹل مواد انگریزی یا دیگر عالمی زبانوں میں دستیاب ہیں جس کی وجہ سے اردو بولنے والے لوگ بھی انگریزی مواد کا استعمال کر رہے ہیں کئی حکومت کی پالیسیاں جو ہیں جو اردو کے تعلق سے مثبت اثر نہیں کرتی ہے جیسے حکومت کی پالیسیوں میں اردو کو وہ مقام نہیں ملتا جو اسے ملنا چاہیے سرکاری زبان کے طور پر اردو کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے جیسے کہ نصاب کی تیاری امتحانات کی زبانیں اور دیگر سرکاری زبانوں میں اردو کا استعمال کم کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں سماجی اعتبار سے کچھ علاقوں میں اردو کو قدیم یا پسماندہ زبان سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے سیکھنے یا بولنے میں ہچکچاتے ہیں اس سے اردو بولنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اگر ہم علاقائی سطح پر اردو زبان کے تعلق سے بات کریں تو پاکستان اور ہندوستان میں دیگر علاقائی زبانوں جیسے پنجابی سندھی پشتو بنگالی اور تمل کا اثر بھی اردو پر پڑ رہا ہے لوگ اپنی مقامی زبانوں کو ترجیح دے رہے ہیں جس سے اردو کا دائرہ محدود ہو رہا ہے اگر رسم الخط کی ہم خصوصی طور پر بات کریں جو رسم الخط کے اعتبار سے کن چیلنجوں کو گزرنا پڑتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا رسم الخط نستعلیق ہے جو جدید ڈیجیتل پلیٹفامس پر کچھ مشکلات کا سبب بنتا ہے دیگر زبانوں کے مقابلے میں اردو ٹائپنگ اور رسم الخط کی مشکلات کی وجہ سے لوگ انگریزی یا رومن اردو کا استعمال کرتے ہیں اگر ہم ثقافتی طور پر اردو زبان کو کن پریشانیوں سے الجھنا پڑتا ہے یا کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم بات کریں تو اردو زبان سے جڑی ثقافت کو بھی مختلف جیلنجز کا سامنا ہے جدید تفریحی ذرائع اور میڈیا میں اردو کے بجائے انگریزی اور ہندی مواد کی بہتات ہے جس سے اردو ثقافت اور اردو ادب پر کافی اثر پڑ رہا ہے یہ تمام چیلنجز اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے رکاوٹیں ہیں لیکن ان پر قابو پانے کے لیے تعلیمی حکومتی اور سماجی سطح پر کوشش جاری ہمیں کرنی چاہیے